औ बेवाइ ए मैगंआथ' सबाइ बिमा दङ थाइबें दं आमफ्राय फोरला दं जिंखा आरो जोगोनार एसे दं खुमब्रा एसे दं मैगं नांगौमोन नामा

दामा दामाथ' माबाया जोगोनारा बिदिनो थाइसेयाव साल्लिस जोगोनार नायै जोगोनार थाइसेआव बिदिनो पनसास आमफ्राय जिंखायाथ' थाइबेङा साल्लिस थाखा केजिनि फानगासिनो दं आमफ्राय सबाइ बिमायाथ' दा साइत थाखा केजि जानानै दङ फन्द्र थाखा पवा फानो बिस थाखा पवा बिदिनो एखमबा आसि थाखा थांङो केजिआव एखमबा साइत थाखा थाङो अखा हाबाय थानानै मैगंआनो बारा मोजां जायाखैहाय दामानि जर होनो हायाखै बांद्राय बोलो गैया आरो औ खुमब्रा दं खुमब्रा दङ उम हा खुमब्रायाबो बिदिनो नैबे फुरनाय खुमब्रा गोमोनाथ' एकस' गाहाम थाङो थाइसयाव आमफ्राय बिदिनो जालायफ्रा अबेबा थ्रिस अबेबा फयथ्रिस अबेखौबा साल्लिस खुमब्रा नायै खुमब्रा खुमब्रा जालाया दंङ मैगङा एसे एसे बै गामिनि फानफैनाय बेखौ बेनिखौ बायस'नानै एसे लाखि देरदों आङो फाननाय मैगंथ' न'निफ्रायबो एसे न'आवबो गायनाय दंखायोमोन बिफां न'निफ्रायबो एसे लाबोबाय मालायनिफ्राय एसे बायस' देरबाय फाननांगौ दिननि मैगङा दिनावनो जोबो दामानि मैगङा एसे खम जानायखाय अखाजों एसे खम जानायखाय फाननो हादों मैगंआबो एसे दाम जादों नांसोदों जायो खम खालाम जायो नों एसे बुरजा लाङोब्ला खम खालाम जागोन एसे दस थाखा बिस थाखासो गारजाया बे बिदिनो अबेखौबा अबेखौबा फनद्र थाखा फोरखौ एसे खम खालामनान हरजागोन बे मैगंआथ' मोजां उम उम मोजां मोजां थाजा थाजा खागोदान खागोदान नांगौबा लांफैबानो जाबाय माला लांफैनो नोंलाय ए ए उम गाबोन लांफैनोसै ए औ खागोदान फुरानाखौ हरा बेवाइ फुरानाखौ हरा गावनि बेवायनो फुरानाखौ हरो मोजांखौ हरगोन आं फायखारि नालाय बिदिनो एसे एनै थगायलु थगायला थगायनानैबो फाननांगौबो जायो मालाबा मालाबा गाज्रिबाबो मोजां होननांगौ जायो गाज्रिखौ हरा बेवाइनो औ मोजांखौ हरनोसै नोंनो आमफ्राय दे बुरजा लाङोब्ला एसे खम खालामना हरजागोन बियो माबाबो लकेल आलुबो फानदां दा मानि लकेल आलुबो दङ फसिस थाखा केजि लकेल आलुआ ओहो सालान नङा लकेल आलु बासरफोरखौलाय लाङा बासरफोरखौ औ दोनसैबो दे दे औ औ लांबानो जाबाय दे दोनदो होमबा औ दे दे ओं दे